हम हम जे छै पहले इअर फोन मङ्गेले रहियै रियल मी ब्लूटूथवला मङ्गेले रहियै ओकर जे छै की बैट्री बैकअप बहुत बढ़िआँ छै ओकर ओकरो साउंड भी बहुत बढ़िआँ छै आओर कानमे अगर यूज करै छियै तऽ कोइ मतलब कान भी जादा गरम नहि करै छै अच्छा छै अच्छा फिलिंग लागै छै हमरा यूज करै मे